अगर अस अपनें बच्चें दी जां बाकी बच्चें दी गल्ल करचै ओह् केह् केह् सिखदे न तां जियां कि ऐनीमल हसबैंड्री च होंदी तां बड़े सारे ग्रांऽ बिच्च होंदे जेह्ड़े घर तां ओह् बड़े सारे किश भिड्डां रखदे किश डंगर रखदे किश मेहीं रखदे तां ओह् बी इक निक्का नेहा उं'दा बिजनेस होंदा ते उं'दे बच्चे बी किश बारी केह् होंदा के इं'दे शा बड़ा सारा कुछ सिखदे के कि'यां इ'नेंगी पालना केह् करना जियां कोई बिजनेस करदा उसी बी अपना ओकोपेशन बनाई ओड़दे जां कोई जेह्दे डैडी मिस्त्रियां कम्म करदे तां ओह् उं'दे बच्चे जेह्ड़े होंदे मिस्त्रियां दा कम्म सिक्खी ओड़दे जां कोई रिपेयरिंग दा कम्म करदा जां कोई आटे दी मिल बिच्च पोलट्री जां डेरी किश बी कोई करदा होऐ जां कोई फसल उगांदे तां उं'दे बच्चे जेह्ड़े ओह् उं'दे कोला सिक्खी लैंदे होर बड़ा ऐ मौका थ्होंदा उ'नेंगी सिक्खने गी के अगर कल गी जियां में अपनी गल्ल करां तां में अपने डैडी कोला खेतीबाड़ी जेह्ड़ी सिक्खी ही तां ओह् केह् होंदा बचपन च जियां में स्कूल पढ़दा हा अठमीं नौमीं बिच्च तां मेरे डैडी जेह्ड़े होंदे हे तां ओह् मिगी सवेरे सवेरे लेई जंदे होंदे हे खुम्बे ते ओह् जेह्ड़े दांद बाह्ने होंदे हे ओह् मिगी हल्ल पकड़ाई ओड़दे ते बुहांदे हे मेरे शा में उत्थुआं ही जांच सिक्खी ही आस्तै आस्तै कि कियां खेतीबाड़ी करनी होर मक्कां रांह्दे जियां अस धान लांदे होर एह् सब्ज़ी टमाटर बगैरा तां उं'दी सारी सारी जाच जेह्ड़ी ऐ ओह् पूरा जेह्का नालेज़ में अपने पापा कोला सिक्खे दा ऐ मेरे डैडी हे किसान हे ते मै मी अग्गें दसमीं पास करी किसान दा कम्म ही शुरू कीता बड़ा अच्छा लग्गेआ होर एह्दे बिच्च केह् ऐ बड़ी सारियां फसलां अस उगाई सकदे होर अपने पैसे दा साधन बी इ'यै ऐ साढ़ा ते बाकी होर बी बड़े सारे कम्म न जेह्ड़े बच्चे अपने आखेआ कि माऊ बब्बै कोला सिक्खी सकदे न